हलो हाँ जी सर बोल रहे ई एम आई का जी बताइए कौन सा चाहिए आपको मोबाईल जी आप बताइए आपको सारे फोन मिल सकते हैं किस्तों पे तो हाँ सारे ब्रांड के फोन किसी भी प्राइज़ रेंज वाले सब ही की ई एम आई हो सकती है अब ये आपके ऊपर है आप कितने दिन की कितने महीनों की ई एम आई कराएं हाँ सारे ब्रांड रखते है लगभग जी मैं देख के बताता हूँ हाँ तो ये पड़ रहा है हमारा नौ हजार रुपए का सर इसमे फीचर मिलेंगे आपको रेम रोम इसमे मिलेगी चार और चौसठ इसके अलावा इसमें कैमरा आपको तेरह मेगा पिक्सेल का मिलेगा और दो मेगा पिक्सेल का एक और कैमरा पीछे मिलेगा पीछे आपको दो कैमरे मिलते है आगे एक आठ मेगा पिक्सेल का फ्रन्ट कैमरा मिलता है आपको

ई एम आई के लिए आपका पेन कार्ड आपका आधार कार्ड और आपकी बैंक डिटेल्स अकाउंट नंबर डिटेल्स जी आपको पहले कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको ई एम आई कितने रुपए वाली चाहिए डाउन पेमेंट आपको चार हजार रुपए देने पड़ेंगे जी नहीं आपको ये ई एम आई के ऊपर पड़ेगा ये ओवरऑल प्राइज़ तो नौ हजार से ऊपर जाएगी इसकी ई एम आई जी सर ब्याज ऐसे तो कोई इंटेरेस्ट रेट फिक्स नहीं है लेकिन ई एम आई जैसे आप कराओगे मान लो इसमे ई एम आई है तेरह सौ बयासी रुपए की है एक चौदह सौ रुपए की है उसके हिसाब से ये फोन तेरह सौ बयासी वाली ई एम आई से फोन आपके लिए पड़ेगा दस हजार दो सौ रुपए का साल तो नहीं लगेंगे आपको आठ महीने में हो जायेगा आप फ्री एक साल के लिए तो फिर एम आई ई एम आई कम पड़ेगी आपके लिए जी हम कर देंगे आपके लिए हाँ आप दुकान के टाइम पे आ जाइए कभी भी सुबह दस से शाम के नौ बजे तक जी सर